مجھے میرا گاؤں بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے وہاں کی چھیلیں دیکھنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے وہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں پہ کھیتوں میں گھومنے بھی بہت اچھا لگتا ہے وہاں کی وہاں پر ایک بہت ہی اچھا پکوان ملتا ہے جسے ہم لوگ کچوڑی کے نام سے جانتے ہیں وہ وہاں پہ خاص موقع کے دن پر ہی ملتا ہے جو مجھے کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے وہاں پہ بہت ہی بڑی بڑی نہریں ہیں وہاں پر گھومنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے وہاں پہ تازے تازے پھل ملتے ہیں ہمیں پیڑوں میں اور جب کسان کھیتی کرتے ہیں ٹریکٹر چلاتے ہیں وہ چیز بھی بہت اچھی لگتی ہے وہاں پہ جب بارش ہوتا ہے کیلے وہاں پہ سیب سنترے یہ سب کچھ ہمیں تازہ کھانے کو ملتا ہے اور بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہے میں یہاں پہ بچپن سے آتا جاتا رہتا ہوں وہاں پہ مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے میں ہر سمر وکیشن میں یہاں پر آتا ہوں جب بھی میری اسکولوں کی چھٹی پڑ جاتی ہیں میں یہاں گھومنے کے لیے آتا ہوں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میرے نانی کا گاؤں ہے اور مجھے یہاں بہت ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ گھومنے میں یہاں پہ چیزیں ایک سے ایک اچھی اچھی دیھکنے کے لیے ملتی ہیں جو چیز ہم نے کبھی شہر میں نہیں دیکھی ہیں